میری دلچسپی بچپن ہی سے ہے ڈرائنگ میں جب میں تین سال کا تھا تب سے میں نے ڈرائنگ کرنا شروع کر دی جب میں تھرڈ کلاس میں آیا فورتھ کلاس میں آیا تب سے میں نے اپنی اسکلس پہ دھیان دینا شروع کر دیا دھیرے دھیرے اسکلس امپروو ہوتی گئیں دھیرے دھیرے پریکٹس سے اور بھی بہترین پیسیز بننے لگے جب میں ایٹھتھ کلاس میں آیا تب میں نے کمپٹیشنس فیس کرنا شروع کر دیے ہر مہینے میں دو کمپٹیشنس ایسے میں نے ڈسٹک لیول سرٹیفکیٹ جیتا اسٹیٹ لییو سرٹیفکیٹ جیتا اور جب میں تھ کلاس نائنتھ میں آیا تب میں نے نیشنل لیول میں پارٹیسپیٹ کرا کلاس نائنتھ میں میرے ہر مہینے دو سے تین سرٹیفکیٹس ہو جاتے تھے دو سے تین کامپٹیشنس ہو جاتے تھے کلاس نائنتھ میں کئی بار شہر سے باہر بھی گیا ڈرائنگ کمپٹیشنس کے ماہ سلسلوں میں اور جب میں کلاس ٹینتھ میں آیا تب میں نے انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ حاصل کرے ساتھ میں ٹرافیز ملیں میڈلس ملے ایسے ہی میرا کیریئر آگے بڑھتا گیا اور جتنے جتنے آپ پریکٹس کریں گے اتنے اتنے آپ کی بھی امپروو ہوتی جاتی ہے اسکل اور ایسے دھیرے دھیرے کر کے اب ڈرائنگ اس مقام پہ لے جانا ہے جہاں بہت بہترین اسکلس ہو جائیں جہاں بہترین آرٹ ورکس بننے لگیں